शुरू मे हमसभ जब बाइक सिखै छिए तऽ ओहि टाइम से देखबै कि से जे नया बाइक जे चलबैवला छथिन से देखबै कि ओ दोबारामे जब गड़ी चलेलक तऽ कोइ बरेक मारि देलक तऽ कोइ किछु करि देलक कोइ कखनहु देखबै तऽ गिअर लेल गिअर तोड़ि देलक कहिओ कखनहु एक्सलेटर झाड़ि देलक कखनहु देखबै तऽ गड़ीके लै गेल स्पीडमे फेर कम स्पीड करलक जादा करलक एक्सलेटर हाइ कऽ देलक अइसन ही घटना होइ छै आओर देखबै कि कि ओहि ओहि कारणवशमे ककरो गोड़ टुटि गेल ककरो हाथ टुटि गेल आओर गोड़ हाथ टुटि गेल ककरो छिला गेल ककरो ठोकि देलक धक्का मारि देलक इएहसब इएहसब शुरूमे जब नया बाइक सिखलक से ईसब घटना होइ छै आओर ई ई छै कि से जब कखनो बरेक बरेकर आएल तऽ बरेकरपर छरपा देलक कखनहु ईंटा आएल तऽ ईंटापर छरपा देलक किछुसे किछु करलक जब नया बाइक चलबै छै तऽ लोकसभ शुरूमे देखबै कि ओहिके कारणवश कखनहु मुँह फुटि गेल ओकर या कखनहु देखबै कि ककरो धक्का मारि देलक किछुके किछुसे किछु कऽ देलक इएहसे छै कि शुरूसे कोइ चीज अच्छासे सिखल जाइ छै सिखल जाइ छै कि अच्छा कोइ अच्छा कोइ चीज अच्छासे यऽ कन्ट्रोल से कएल जाइ छै इएह एहि कारणवश कि हमसभ बाइक चलबैमे गलती करै छिए कि बाइक चलबैमे कि सबचीज देखैके पड़ै छै सबचीज धिआन दैके पड़ै छै कि कोन चीज कतऽ छै कोन चीज नहि छै इएह कारणवश कि बाइकके लिए अच्छासे अच्छा ओकरा सबचीज ओहिमे देल रहै छै कि आदमी ओ समझि नहि पाबै छै से किछुसे किछु दाबि देलक से कखनहु सीटिए बजा देलक कखनहु एक्सलेटरे लऽ लेलक किछुसे किछु कऽ देलक ओहिमे ओहिमे सबसे ज्यादा बाइक चलबैवला सब अथी नएका छै से अथी करै छै